دوڑنے کے لیے میرا پسندیدہ مقام جوگنگ ٹریک ہی ہے چونکہ ہمارا شہر کافی بڑا ہے اس لیے اس میں دو جاگنگ ٹریک ہیں ایک جنوبی حصہ میں واقع ہے جو میرے گھر سے نزدیک ہے اور وہ جو میرے گھر سے قریب کافی دور ہے وہ جاگنگ ٹریک کافی بڑا ہے عموماً میں اکیلے ہی دوڑتا ہوں کیونکہ کوئی ایسا شوق نہیں ہے جو لوگ پال کریں جو لوگ پالتے ہیں کبھی کوئی ساتھ میں مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ عموماً میں اکیلے ہی دوڑتا ہوں